असांजे कच्छ डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि मुख्यु व्यवसाय आहे बांधणीअ जो कमु जे का त असांजे हिते हू जे के लेडीज़ आहिनि वधीक करे उहे हुन में त बांधणीअ जो ॾाढो महीन महीन भर्तु भरींदियूं आहिनि जे के सिंधीअ में भर्तु चयो वञे हुनखे उहो हुनजी चुंदिणियूं ब्लाउज़ साड़ी एतिरे सुठे नमूने सां ठाहींदी आहिनि कि हुनजो एक्स्पोट फॉरेन में बि थींदो आहे ऐं हींअर हितां जी हिकिड़ी हिन बि लेडीज़ खे मोदीअ हुनखे पदम श्री जो अवॉड बि ॾिनो हुओ ऐं हुनखे पोइ सॼी टीम खे अमिताभ बच्चन पंहिंजे कौन बनेगा करोड़पति में स्पेशल एपिसोड में घुरायो हुअई ऐं हुन सॼी डिटेल असांखे हुते ॿुधाई हुअई सॼी टीवीअ में वर्ल्ड वाइड उहो ब्रोडकास्ट थियो हुओ ऐं ही जे को फ़ॉरेन जा जे के हित आहिनि या शहर जे विस्तार मां जे के टूरिस्ट ईंदा आहिनि उहे ॾाढो हिनखे पसंदि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾाढी जिज्ञासा थींदी आहे त भई इहो कीअं थींदो आहे कीअं था कनि केतिरो त धीरे धीरे करे लॻभॻि महीनो महीनो लॻी वेंदो आहे हिकिड़ी द ब्लाउज़ खे ठाहिण में एतिरी बारीकाईअ सां उहे कमु कंदी आहिनि जंहिं जो बसि कुझु लाजवाबु जंहिं खे चइजे उहा शइ हूंदी आहे ऐं ॿियो त मिट्टीअ या बासण बि हिते ठहंदा आहिनि हुनजो त उहा बैंगल्स वग़ैरह बि हुनजी ठहंदियूं आहिनि बाक़ी ऐं मूर्तियूं ठहंदियूं आहिनि हुन में ॾाढो नक्काशीअ जो कमु ॾाढो सुठो थी वेंदो आहे ऐं ॿियो खेती बि थींदी आहे खेती हींअर लॻभॻि समुझो पंद्रहां खां वीह सालनि खां एतिरी डेवलॉप थी आहे त फ़ॉरेन जो जे को हिते हू कमलनि नाले सां हिकिड़ो फ़्रूट थींदो आहे तंहिं खे ड्रेगन फ़्रूट चइबो आहे चाइना जो उहो फ़्रूट जी खेती बि हिते थींदी आहे ऐं ॿियो ख़ासि थींदो आहे हिते खजूर जंहिं खे पाणि खारेक चवंदा आहियूं उहा बि हिते ॾाढी हिते वॾे पैमाने ते थींदी आहे ऐं जे को अंब आहिनि अंबनि जे अंदरि बि जे को केसर अंब जे को प्रख्यात आहे सौराष्ट्र में पर अॼुकल्ह असांजे खेतनि में बि किसाननि एतिरी हुनजे अंदरि डेवलॉपमेंट करे करे हुनखे हिते बि डेवलॉप कयो अथऊं हुनखे कच्छी केसर जे नाले सां सुञाणे वेंदो आहे ऐं उहे एक्सपोट फ़ॉरेन जे देशनि में बि वेंदी आहे ऐं वॾनि वॾनि शहरनि मां हितां गाॾियूं भरिजी करे उन्हनि जो एक्सपोट थींदो आहे